میں نے آج تک کی اپنی سب سے بڑھیا پینٹنگ سب سے بیسٹ پینٹنگ ایک سینری کی بنائی ہے جو کہ میں نے اپنی گاؤں میں دیکھی تھی میں اپنی فیملی کے ساتھ گاؤں میں گئی تھی جو کہ میرا بہت ہی ایک اچھی میموری ہے وہاں پہ میں نے ایک ندی کے پاس پوری سینری دیکھی تھی مورننگ میں جو کہ اتنے اچھے وہاں پہ پیڑ تھے وہاں پہ انوکھے انوکھی چڑیاں تھیں وہاں پہ اتنا اچھا موسم تھا اور آسمان کا کلر بھی بہت اچھا تھا وہاں پہ مجھے ایک مور بھی ملا تھا جو کہ بہت ہی خوبصورت تھا اور وہ ایک بہت ہی میری لائف کا بہت اچھا پل تھا جو کہ میں چاہتی تھی کہ اس کو ایک کیپچر کروں تو کہ میں نے اپنی کینوس پہ اس کی پینٹنگ بنائی جو کہ میری آج تک کی بیسٹ پینٹنگ ہے اور اس کو بنانے میں میرا پورا دو دن گیا کیونکہ میں نے اپنی پوری اپنی امیجنیشن اچھاؤں جو بھی میری بھاونائیں تھی اس کینوس پہ اپنی کلرس کے ساتھ اتاریں اور اس میں میں نے بہت اچھے اچھے پیڑ بنائے جیسا کہ میں نے دیکھا تھا وہاں پہ اور وہ سندر سا مور جو تھا جو کہ اپنی پنکھوں کو پھیلا رہا تھا میں نے اس کی پینٹنگ بنائی جو کہ بہت اچھا تھا اور سب نے اس کی تعریف بھی کی اس کو بنانے میں مجھے دو دن لگے